म्हाका लोकांक खोशयेन दवरपाक खूब लायक म्हाका तांका अशें च्या बी करून दिवपाक खूब लायक हांव टायमार पावतां आनी म्हाका कोणें दुखयलें जाल्यार खूब लागता रडपाक येता आनी म्हाका ते सहन जायना पुरो